क'क्राझार जिल्लानि जारिमिना दा बरथमान थिगैनो दं नाथाय बावैसो सिगां जों क'क्राझारनि मानसिफोर होनबाथाय गुबुन जायगाफोरनि मानसिफोरा गिनो थाङोमोन जायनि जाहोनानो जाहैबाय क'क्राझाराव हाय